ایک بار میں اپنے گھر میں تھی اور کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک سے کچھ مہمان آ گئے اور میرے لیے اس وقت بہت چیلنجنگ کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میرے گھر کچھ خاص بنا بھی نہیں تھا جو عام طور پر ہم لوگ دال چاول روٹی سبزی کھاتے ہیں لیکن مہمان آنے کی وجہ سے کچھ اچھی چیزوں کا انتظام کرنا تھا اس وقت میں اچانک سے بہت پریشان ہو گئی تھی پھر میں نے اپنے بھائی کو اور اپنی امی کو بازار بھیجا وہ سامان لے کر کے آئیں گوشت مچھلی اور چکن وغیرہ وہ لے کر کے آئیں اور پھر میں نے اس چیز کو سنبھالا اور اس کام کو مکمل کیا